हेलो प्रणाम सर हमर बैंकमे कनि मोबाइल नम्बर जुड़बेबाक अछि हेलो प्रणाम सर कहलहुँ बैंकमे हमरा मोबाइल नम्बर कनी जोड़बाक अछि तऽ ओकर की सब लगतइ रिक्वेस्ट सर नहि मोबाइल मोबाइल नंबर जोड़ेबय ओ छलय लेकिन ओ हरा गेलय तै दुआरे नया जोड़ेबाक छै

हूँ हूँ अच्छा तऽ ओइ लए बैंक आबय पड़तइ हूँ हूँ हँ ओइ लए ओइ लए अधार कार्ड आओर की कहलियइ सर सर हमरा जे छै ने सर नए अकाउंट खोलबाके गेलियै आओर मोबाइलमे मैसेज नहि आबि रहल छै तऽ ओ कोनो जानकारी नहि भए पबय छै तऽ हम सोचय छियै जे नया अकाउंट खोलि देतियै तऽ ओइमे मोबाइल नंबर जोड़ि देतियै तऽ ओ पूरा अथी भऽ जेतय तऽ ठीक रहितइ सर जी जी जी जी अछि तऽ लेकिन जी जी हँ किआ तऽ समस्या भऽ रहल छै बड़ा मैसेज नहि आबय छै बड़ा दिक्कत भऽ रहल छै तै दुआरे

ठीक छै सर हम तहन तऽ ठीके छै जी जी सर जी